नमस्ते सर बताइए हमारी लड़की की शादी वादी पड़ी है तो हम सोच रहे हैं कि गहना वहना बनवाना होगा तो दुकान आपकी अच्छी है बड़ी है तो बढ़िया अट्ठारह कैरेट बाईस कैरेट और बढ़िया क्वालटी के सोने चाँदी के गहने बनवाने हैं तो वहाँ तो उपलब्ध हो जाएगा अच्छा अच्छा

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ इसमें क्वालिटी होती है अट्ठारह बाईस चौबीस यही है और कोई बात नहीं है तो एक्चुअली हाँ हाँ गहनों में यह है कि मतलब अभी तब वह रिंग शिरोमणि जो बोलते हैं आज कल चल रहा है ना हाँ तो वह हो रहा है उसमें भी काफ़ी ख़र्च हो जाता है इसलिए कि देख रहें कि समय बड़ा परिवर्तित हो गया है तो उसमें उसमें भी कम से कम अंगूठी लड़की लड़के को पहनती है लड़का लड़का जो है लड़की को पहनाता है यही होता है कुछ हाँ हाँ तो वही बात मतलब देना पड़ रहा है तब बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया मज़बूत हाँ हाँ हार ओर हार ओर भी बनवाना है उसके बाद पायल पर यानि करधनी

यही सोच है हाँ हाँ वह तो बनवाना है भाई अब वह तो चलता रहेगा कार्यक्रम इसलिए कि अब पैसे का भी तो हाँ दुकान से कोई मतलब नहीं है हम तो वहीं जाते हैं जहाँ टिकाऊ और मज़बूत सामान मिलता है हाँ तो विश्वास होता है विश्वास आदमी के ऊपर होता है ना तो हर आदमी का विश्वास हर जगह नहीं होता इसलिए हम यहाँ फ़ोन किए कि मतलब भाई हमको मिलना चाहिए सब समय से हाँ जैसे हाँ जैसे वही मतलब अट्ठारह तारीख़ को रिंग शिरोमणि का कार्यक्रम है तो उसके पहले पंद्रह तारीख़ तक हम लेकर के कार्यक्रम अपना करेंगे हाँ तो इसी लिए लिए हम सोच रहे थे कि आज आए और कार्यक्रम को पूरा कर लें आज हाँ हाँ तो इसी लिए हम सोच रहे थे कि समय कब हो दुकान उकान खुलने का समय दस बजे हाँ हाँ और जब कभी